हलो कोण उलयता

कश्मीर पॅकेज आसा आतां हालींच आमची एक पॅकेज वचून आयल्या आतां दुसरी पॅकेज नॅक्स्ट विकाच्यान स्टार्ट जातली तुका एक्झेक्ट कितें जाय भितर हां खंयचे प्लेसीस म्हळ्यार आमी आतां काश्मीरांत श्रीनगर व्हरतात जम्मू तारी व्हरतात दाल लेक दाखयतात आनी बाकीचें आवती भोंवतीं कितें कितें ट्यूलीप गार्डन्स आसा आनी कितें आसा तें सुद्दां सगळें दाखयता आमी आनी आमचो पॅकेज म्हळ्यार आमचे दोन तीन पॅकेज आसा जरी तुमकां डॅ टूर जरी येता तुमकां जाय जाल्यार हावज बोट स्टे घेवूंक येता ना जाल्यार तुमकां हॉटेलांनीं रावूं येता प्लस तुमकां सगळें एका पॅकेजींत इन्कल्यूड जाय जाल्यार तशीय पॅकेज आसा आमचे कडेन आतां कितें तुमी सिलेक्ट करतलीं हें तुमचेर डिपेन्ड आसा हय जाता आतां जेवण बी म्हणल्यार प्रत्येक पॅकेजी प्रमाणें त्या प्रमाणें प्रायसूय चँज जातलो तांचो आतां जेवण तुमचें कशें प्रिफरन्स आसा तुमी वॅज घेतात नॉन वॅज घेतात ताचेरूय आसा प्लस तुमी खंय स्टे करतलीं थोड्या थोड्या जाग्यांनीं ते नॉन वॅज बी दिनात म्हणटकच त्या जाग्यांचेर जर तुमकां रावपाक आसा जाल्यार तुमकां फक्त वॅज मेळटलें ना जाल्यार थोडे कडेन वॅज आनी नॉन वॅज दोनूय दितात म्हणटकच थंय जर तुमी रावतलीं जाल्यार तुमकां दोनीय मेळटलें आं तेंय बी तुमचेरूच डिपेन्ड आसा तुमी कितें सिलेक्ट करतात तें आतां थोडीं बस घेतात आनी खूब फेमिलीच आसता पळय त्यो एकाच बराबर वतात खंय खंय टुराक आनी ना जाल्यार थोड्यांक प्रायव्हेटली वचपाचें आसता पळय तीं कार करून वतात कारांनीं वेग वेगळे सेकशन्स आसा आमचे तुमकां जाय जाल्यार व्हडल्यो कार्स आसात धाकल्यो कार्स आसात तशी तुमी जीप जाय जाल्यार जिपूय आसा कित्याक थोडे टरॅन आसा पळय तीं सारकीं अशीं खडबडी बी आसता थंय जिपूच व्हेल्यार बरी आसता म्हणटकूच थोडे तेंवूय सिलॅक्ट करतात

ओके नो प्रोबल्म वॉट्सेपार आमचें सगळें धाडूंक मेळटा आमकां तुमकां जाय तेन्ना आमी कळयता हय जालें म्हण समजा थॅंक यू